हमर घरमऽ अगर कोइ बीमार पड़ैत छै जैसेकि ओकरा तबियत खराब छै माथामऽ दरद छै देह हाथ दरद छै तऽ ओकरा जे छै कि तेल लगैकऽ पहिले मालिश करि देलियै ओकर बाद जे छै कि गरम पानी ओकरोसँ नहि गरम पानीसँ सेकलियै अगर ओकरोसँ नहि होइत छै तब दबाइ दैत छियै अगर ओकरा खाइमऽ जे छै कि बोखार छै खाना अगर माँगैत छै तऽ ओकरा जे छै कि कुछ गरम गरम देलियै खाना दूध हल्दी देलियै पियै लऽ तऽ ओ पिलकै दबाइ दलियै ओकरोसँ ठीक हुए छै जाहिसँ कि ओकरो हुय छै कि पेटे खराब भै गेलय तऽ ओकरा जे छै कि जेकरा कहैत छै कि पाव रोटी बिस्कुट आओर दूध ओकरा दय छै तऽ ओकरोसँ ठीक होयत छै खिचड़ी बनयकऽ दय दलियै तऽ ओकरोसँ जे छै ठीक भेलय आओर जे छै कि आओर ओकरा अच्छासँ जे छै देखभाल करल जाइत छै जैसे कि आब कुछ मरीज ओकर लिए जे छै कि जैसे कोइ मरीज भेलय ककरो अप्रेसने जे एहन कहय छै भै गेलय हँ तऽ ओकरा जे छै कि आलू नहि दतय खाइलऽ परवल देतय खाइलऽ आओर कद्दू देतय घेरा देतय ईसभ देतय खाइले जेकरासँ कि ओकर बीमारी ठीक भै जाइ